हय तरूण भारत हो खबरापत्र हांव वाचतां सकाळी म्हाका तरूण भारत वाचपाकूच जाय ना तर म्हाजी सकाळी स्टार्ट सुरू जायना तरूण भारताचेर भारताच्या बरोवप्याचो लेख म्हाका खूब आवडटा तो खऱ्यो घडल्यो घटनात बरयता कांय फोटींग बरयना तरूण भारताचे वेगवेगळ्यो घटनाय कळून येता खंय साऱ्यां साऱ्यांचो सेल लागला गोंयांत खंयच्या रस्त्यांचेर खंय अफगात जाला खंयच्या अभिनेत्रीन नवे पिक्चर काडला खंयचे परिक्षेंत कोण अव्वल नंबराचेर येयला गोंयांत खंय खंय झगड्यो जातात पुलिसान खंयच्या चोरांक दोळ्ळे क्रिकेटाचे बी घटना कळून येता खंयची टिम जिकली फुटबॉला फुटबॉल मॅचान कोण जिकली खंयच्या मिनिस्टरान गोंया पासून कितें केलें खंयच्या मिनिस्टरान खंय पयशांचो घात केलो इलेक्शनाक खंयचो मिनिस्टर निवळोन येयलो खंयचोच मिनिस्टर गोंयांत तरणाट्यांक कामाची वेवस्था सुरू केल्यात हे सगळे खबरापत्रांचेर कळून येता खबरापत्र जर एकल्यान सदांच वाचपाक जाय ताचेर नवे नवे कामाच्यो वेकन्सी कळून येतात खबरापत्रांचेर एक कॉलमांत खंयच्या दिसा कोण मेळो मेलो तो कळोन येता ब्लॉग्स बी हांव वाचतां म्हाजो इंग्लीश शिक्षक ब्रायन मेंडोंजा हो आपलो ओन व्लॉग्स बरयतात ताचे व्लॉग्स वाचपाक म्हाका खूब उमेद आसा तो सगली सगलो लेख बारिकायेन बरयता त्या ब्लॉगान भाशा खूब सोप सोंपी आसा वाचपाक बरी जाता तो तेणें कितें खायलें तो खंय गेलो तेणें कितें केलें तो कोणाक मेळ्ळो हें सगलें बरयल्लें आसता म्हाजो खूब आवडीचो ब्लॉग म्हणटात तो जेन्ना तो देल्ली गेल्लो आनी तेणे फर्स्ट पयली फाटी स्ट्रीट फूड बेलपुरी ट्राय केली मॅगजिन्स बी हांव वाचतां कॉलेजींत लायब्ररींत जायत्यो मॅगजिन्स आसात तितून बिजनस मेन्साच्यो इकनॉमीक टायम्स मॅगजिन्स आसात त्या मॅग्जिन्स मॅगजिन्सान बिजनसमॅनान किदें केलें खंय पयशे जोडलें खंय पयशे मोडले खंय पयशे इनवेस्ट केले कसो आपलो बिजनस वाडयलो खंय ताका घात मेल्लो मेळ्ळो हें सगलें आसता मॅगजिन्सांनी बी भारतांतलो टॉप बिजनसमॅनाचे बी सगळे बरयल्ले आसता